ہیلو السّلام علیکم جی آپ ڈاکٹر فرحین بات کر رہی ہیں میں ارچنا بات کر رہی ہوں مجھے پتہ نہیں کیوں مجھے بخار کے بارے میں بتانا تھا وہ مجھے بخار ایسا لگ رہا ہے جیسے اندرونی بخار ہو اور سر میں بھی درد ہو رہا ہے سردی بھی لگ رہی ہے اور پتہ نہیں کیوں ہاتھ پیروں میں درد ہو رہا ہے کیا آپ اس کے لیے کچھ بتائیں گی ایسا کیوں ہو رہا ہے جی میں کل پیپسی پی تھی شام کو

جی اگر میں پھر بھی ٹھیک نہ ہو جی لیٹ کر یوز کیا تھا جی اگر میں پھر بھی ٹھیک نہ ہوں تو پھر میں کیا کروں اگر یہ سب چیزیں اگر یہ سب چیزیں ان چیزوں پر عمل کرنے کے بعد بھی میں ٹھیک نہ ہوں کیونکہ مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے بہت بےچینی ہو رہی ہے تو اگر میں ٹھیک نہ ہوں تو پھر میں کیا کروں جی انشاء اللہ میں ضرور کروں گی آپ یہ بتا سکتی ہیں آپ کی کلینک کہاں پر ہے ہیلو جی شکریہ اللہ حافظ السّلام علیکم